ہم لوگ جو ہے ہم لوگ کے علاقے میں بہت بڑا بڑا مندر ہے مسجد ہے سب جو ہے مندر میں ہندو لوگ سب پوجا کرتے ہیں مسلمان سب جو ہے ہم لوگ میں جو ہے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ کے علاقے میں بہت بڑا بڑا مندر ہے مسجد ہے ہندو لوگ جو ہے مندر میں جا کر کے پوجا اپنا اپنا دھرم نبھاتے ہیں ہم لوگ بھی اپنا اپنا مسجد میں جا کے نماز جا کر کے مرد لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ کے علاقے میں بہت بڑا بڑا مسجد ہے مندر ہے ایسے بہت جگہ بہت بہت بڑا بڑا مندر ہے مسجد ہے اسی لیے ہم لوگ جو ہے مندر میں ہندو لوگ پوجا کرتے ہیں مسلمان میں جو ہے جا کر کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے من مسجد کو گھر کے آس پاس ہی ہم لوگ کو گاؤں میں کم سے کم بہت بڑا بڑا مسجد بھی ہے اچھا لگتا ہے دیکھنے میں مسجد اور مندر بھی اچھا لگتا ہے ہندو لوگ کو مندر بھی جو ہے گھنٹی بجاتا ہے